बाहर के मसालों में और घर के मसालों में बहुत ज्यादे अंतर है क्योंकि जो बाहर के मसाले बन रहे हैं उसमें तो हमें ये नहीं पता चलता है कि क्या चीज़ किस मात्रा में मिलाया गया है और गाँव के मसालों में मतलब ये जो हम ख़ुद से मतलब खेती करके उगाते हैं मसाले इस ये बनाते जो तो हमको अपने मतलब मात्रा अनुसार डालना है कि क्या कितना है डालना है कैसे बनाना है ये सामने हम देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं लेकिन बाहर यही मसाले बनते है जो उन कंपनियों में बनते हैं तो कितने दिन पर बनते हैं सुखाया जाता है कि नहीं सुखाया जाता है और कैसे बनते हैं कब पैक होते हैं कितना गंदगी कितनी सफाई है ये तो पता ही नहीं रहता है तो बाहर का जैसे हमें तो खाने में अच्छे मसाले घर के ही लगते अच्छे क्योंकि जो घर के मसाले हैं न क्या तो पहले सुखाते हम लोग उसके बाद उसको ओखली में पीसते हैं फिर जाते में पीसते हैं फिर अच्छे से उसकी सफाई करके फिर डब्बे में पैक करके वा उसको अपनी मात्रा अनुसार डालते हैं हमको मसाले तो ज़ादे खाने में पनीर में और ये चिकेन में अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें स्वाद बढ़ाता है ज़ादे क्योंकि चिकेन हम खाते हैं शुरू से ही जब पैदा हुए थे तभी तभी से खाते हैं और खाने में बहुत मन करता है हमारा मसाले ओसाले थोड़ा क्योंकि देसी मतलब देसी बोले तो ग्रामीण के लोग हैं तो मसाले तो जादे खाएंगे ही शहरी थोड़ी हैं कि कमजोर हैं दिल के कि नही खाएंगे और बात हुई गाँव वाली तो गाँव के मजबूत तो लोग हैते ही हैं जादे मसाले खाने वाले और वो हम मतलब मसाले बताया तो गाँव के ही मतलब जो ख़ुद के बनाए हैं उसमें ज्यादे स्वाद है और हम तो लोगों को कहेंगे कि मसाले ज्यादेतर हो तो अपने घर का यूज़ करें बाहर के मसाले खाने में कोई मतलब कुछ कहते हैं लोग कि क्या क्या लकड़ी वगैरह सब पीस पास कर डाल देते हैं और आजकल तो अफवा उड़ा है कि जानवरों से भी मसाले कुछ बनाए जा रहे हड्डियों को पीस पास कर तो ऐसा तो कुछ हो अब मुझे तो अंतर नहीं दिखता है लेकिन ऐसा कुछ होगा तभी तो बात वाइरल हो रही है लेकिन जो जैसे मसाले हाँ मतलब गाँव के मसाले जैसे ग्रामीण के मसाले जो हैं मतलब ज्यादे मात्रा में यूज़ किए जाए तो उससे ये है कि नुकसान नहीं करेगा आपको ज्यादे खाते रहेंगे नुकसान नहीं करेगा नुकसान करेगा तो थोड़ा बहुत लेकिन वो जो कंपनी में मसाले बनने उतना नहीं नुकसान करेगा क्वान्टिटी भी कम है और स्वाद भी ज्यादे है तब तो बढ़िया ही न है कि क्वान्टिटी कम लगे और स्वाद ज्यादे मिले क्यों हम जादे क्वान्टिटी के पीछे भागें पैसा भी गंवाएँ और सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो तो इससे बेटर है कि अपने ही मसाले खाया जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि मतलब गाँव के लोग अब जैसे ग्रामीण के लोग घर के ही मसाले न खाए तो फिर क्या खाएंगे अब यही लोग पैकेट के मसाले मँगाएंगे तो क्या बात हुआ पैकेट के मसाले मँगाने में तो वही बात हुई क्या नासमझ वाली बात और ये बात हुई कि पता ही नहीं ये मुझे फिर क्या है और तो जैसे ये है कि मसाले जो तो हम पूर्वजों का कहना है कि जो घर के मसाले हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ भी नहीं कहना है अब आगे